मुर्गी पाली जाती हैं तो पहले ढाबली बनाई जाती है फिर मुर्गी लाकर उसमें बंद की जाती है मुर्गा होते हैं फिर मुर्गी अंडा अंडे देते हैं अंदर अंडे लेकर मार्केट में हम बेच देते हैं सब लोग फिर उससे पैसा कमाते हैं और कबूतर भी हैं जो वह पालते जाते हैं घर में भी पाले जाते हैं लोग घर के बाहर भी पालते हैं तो उन्हें ढ उन्हें पीपा बना यह पीपा होते हैं तो उसमें उसको टांग देते हैं तो कबूतर उसमें बैठते हैं उनको दाना दिया जाता है दाना देकर उन्हें पानी भी उसी में धरा जाता है जाते उड़ जाते है उड़ कर फिर आ जाते हैं चुन चान के फिर आ जाते हैं तब यही कबूतर है चिड़ियाँ है जो उन्हें पालने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाती हैं चिड़ियाँ हैं पिंजड़ा मँगाया जाता है पिंजड़े में बंद किया जाता है उन्हें टाएम से दाना भी दिया जाता है पानी भी दिया जाता हैं फिर वह उड़ने के लिए उनको छोड़ा जाता है तो उड़ जाते हैं फिर उन्हें अच्छे से देखभाल कीजिए तभी वह सुरक्षित रहेंगे आपके जो की चूजे पाले जाते हैं और मुर्गी हैं तो मुर्गी पाल कर उन्हें छोटे छोटे बच्चे लाए जाते हैं फिर उन्हें बंद करके मुर्गी पाली जाती है मुर्गी जब बड़ी होती है तो ढाबली बनाई जाती है ढाबली बनाकर उसमें बंद किया जाता है और मुर्गे भी होते हैं तभी मुर्गी अंडे देती हैं रोज़ रोज़ अंडे देती हैं वह अंडे ले जाकर हम लोग मार्केट में बेचते हैं और ज़रुरत पड़ती जो तो घर पर भी इस्तेमाल होते हैं घर पर जो खाते हैं वह घर वाले भी खा लेते हैं और उनको चुनना है तो हम लोग खोल लेते हैं वह जाकर चुन आते हैं चुनकर ढाबली में फिर शाम होते ही ढाबली में अपने बंद हो जाते हैं फिर उनको उनको फिर अगर चाहे बेचना तो वह बिक भी जाते हैं तो उनका मांस काटकर लोग बाज़ार में बेच लेते हैं बेचकर उन्हें भी खाया जाता है खाकर खाते हैं लोग कि हमें सेहत बनेगी कैसे और जैसे है कबूतर हैं तोते हैं यह सब लोग पाले जाते हैं कि इस इस तरह से पाले जाते हैं यही पिंजड़ा बनाओ और फिर खेत में पिंजड़ा बनाओ उन्हें टाएम टाएम से दाना पानी सब देते रहो चावल हैं आटा की गोली हैं सब बनाकर दी जा आटा चावल हैं चावल खा लेते हैं और एक कटोरी में पानी रख दीजिए पानी भी पीते हैं और पानी पीते हैं उनको टहलाओ नहलाओ उनकी बहुत देखभाल करो दो नहलाकर तब उन्हें चुनाना है तो फिर खोल दीजिए चुनने जाते हैं चुनने से वापस फिर आकर उसी में फिर बैठ जाते हैं फिर सुबह हुआ फिर वह घूमने चले जाते हैं चुनते हैं और बढ़िया उड़ते हैं उड़ने में भी अच्छे हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं कोई कबूतर लाल होता है लाल काला पीला काला सफेद भी होता है नीला भी होता है कबूतर देखने में बहुत सुन्दर लगता है सुन्दर लगता है सुन्दर लगता है बढ़िया से अच्छे भी होते हैं उनको बहुत पालने में ख़ुशी मिलती है कि उनको पाले कैसे पालें बस यही है दाना पानी दीजिए और छोटे छोटे बच्चे लाइए तो उन्हें बंद कर दीजिए तो वह दाना पानी टाएम से पाएँगे तो वह बड़े होकर बस उन्हें टाएम टाएम से चारा पा दाना पानी पाया करे वह बड़े होंगे फिर बड़े होकर और उड़ उनके पंख जम आते हैं पंख जमकर वह उड़ने भी लगते हैं उड़कर फिर जाते हैं घूमकर फिर उसी बैठ जाते हैं